नमस्ते हाँ साइकिल आओ देगा बढ़िया साइकिल मिलेगा हाँ आप पाँच हज़ार लगेगा हाँ अच्छा है अच्छा है पाँच हज़ार चलो चार हज़ार में मिल जाएगी हाँ नीला वाला भी हाँ ठीक है वो वो पाँच हज़ार लगेगा अरे महँगी है न चलो कुछ कम हो जाएगा सौ दो सौ

हँ मज़बूत है मज़बूत रहे मज़बूत रहे ठीक है बहुत कम्पनी है बढ़िया है हाँ ठीक है हाँ हाँ ल मिल जाएगा मिल जाएगा बढ़िया कम्पनी है अच्छे कम्पनी से आओ ले जाओ ठीक है बढ़िया मिलेगा हाँ चलो कम हो जाएगा जब लेगा चलो जब आप लेने आएँगे तब कम हो जाएगा ठीक है ठीक है ठीक है चला लेगा हाँ चला लेगा ठीक बा और ले लेना कम्पनी वाली हाँ मज़बूत रहेगी हाँ कम हो जाए हाँ खूब बढ़ि बढ़िया रहेगा बढ़िया रहेगा

नाइन्डैट के चले अच्छे से हाँ मज़बूत रहेगी हाँ चलो पैसा कम हो जाएगा और मज़बूत मिलेगा हाँ ठीक है हाँ अच्छा रहेगा ओ हाँ बढ़िया बढ़िया कम्पनी के देगा न हाँ ठीक है ठीक है